دیہات میں بہت کچھ کی کمی ہے جیسے لینگ جو ہے کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے بچے لوگ جو ہے پڑھنے کے لیے جو ہے اسکول میں دور اسکول ہے اس کے کارن جو ہے بچے لوگ پڑھائی نہ کرتے ہیں سڑک ٹوٹا ہوا ہے پانی سے جو ہے پانی بھی نہیں آتی ہے صحیح سے نالا کی کمی ہے روڈ کی کمی ہے بہت چیز سارا ہے جو جس کی کمی کے کارن جو ہے دیہایت کے لوگ جو ہے بہت پریشان ہوتے ہیں اور جو ہے اور جو ہے وہ جو لین آتی ہے بس ایک گھنٹہ ڈیرھ گھنٹہ رہا پھر پورا جو ہے دن پورا رات ختم رہتا ہے اس کے بعد میں جو ہے بچے لوگ بھی پریشان رہتے ہیں پڑھائی ڈھنگ سے نہیں کرتے ہیں اسکول جو ہے روڈ کے کارن جو ہے بچے لوگ گاڑی نہیں جاتی اس کے کارن پڑھائی نہیں ہوتا بچہ کا بچے لوگ جو ہے کھیل کود میں زیادہ دھیان دے دیا ہوا ہے پڑھائی لکھائی میں کم ہے گاؤں ہے گاؤں کے کارن جو ہے ہر چیز کی پریشانی ہے ہر چیز کی پریشانی ہے اور جو ہے بچہ لوگ جو ہے پڑھنے کے لیے جانا بھی پسند نہیں کرتا ہے جو ہے